जय झूलेलाल मां डिओ वठणु वयुमि दुकानदारु मूंखे सिन्थोल कम्पनीअ जो डिओ ॾेखारियों मूंखे वरी चईं ॿियों पर्क एवन्यू कम्पनीअ यो आहियो अथई मूंखे उहो ॾाढो वणियो मां हाणे अॻियां खां उहो ई डियो यूस कंदुमि जय झूलेलाल